म्हाका धाकटे आसतना गावपाची खूब उमेद आसली मात म्हजो आवाज इतलो बरो नासलो की हांव गावपी म्हणून हांव गाणें आयकपाचें काम करी मागीर यूट्यूब स्पोटिफाय गाना वेगवेगळ्या प्लेटफोर्माचेर सोंगां आयकून आयकून म्हाका एक गायक आवडटालो तो आहा एम सी स्टॅन आनी तेचे गावपाचो फोर्म आसा रॅप फोर्म म्हणजे तितूंत तो आपली लायफ स्टोरी सांगता म्हणजे की ज्या प्रमाण ताचे आड कितें जाता तें इन्सपायर्ड जावन तो तेजेर सोंगां बरयता तेजेर गाणे बरयता सो तें आवडपाक म्हाका खूब आवडटा तेजी वेगवेगळीं सोंगां अशीं म्हणजे इनसान वा हेर खूब खूब वेगळीं सोंगा आहा तेजीं